ہیلو سر آپ لیپ ٹاپ شاپ میں سے بات کر رہے ہیں سر میں ایک لیپ ٹاپ خریدنے کی پلاننگ کر رہا تھا تو آپ بتائیے آپ کے پاس کس کس کمپنی کے لیپ ٹاپ ہیں سر سر سر میں میں ایک اسٹوڈینٹ ہوں مجھے پڑھائی کے لیے لیپ ٹاپ چاہیے سر اس ٹائپ کا مجھے کوئی لیپ ٹاپ بتائیے آپ جی جی جی اراؤنڈ چالیس کے تو پچاس کے کے اندر ہی چاہیے مجھے نہیں نہیں

اوکے سر

ٹھیک ہے سر تو جی بالکل مجھے چاہیے اوکے سر میں آپ کی شاپ پہ آؤں ٹھیک ہے سر میں آپ آپ کی شاپ پہ ہی آ کر کے لیپٹ ٹاپ لے لوں گا سر تھوڑا اماؤنٹ بتا دیجیے کتنے تک میں پڑے گا وہ اوکے سر کل پھر میں آؤں گا لینے کے لیے تب اوکے سر تھینک یو تھینک یو